ہمارے گھر اور ہمارے خاندان میں کھانا پکانے کا ایک خاص روایتی طریقہ ہے وہ برسوں سے چلا آ رہا ہے اور اس طریقے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے گھر کی عورتیں باورچی خانہ کو اچھی طرح روزانہ صبح صاف کرتی ہے اور پھر صبح صبح چولہے کے ارد گرد میں چکنی مٹی کا لیپ لگاتی ہے پھر پکانے کے لیے جلاون لے کر آتی ہے اور برتن وغیرہ سارے سامان کو چولہے کے پاس لا کر رکھ لیتی ہے پھر جب سب کچھ تیار ہو جاتا ہے تب بسم اللہ پڑھ کر چولہے میں آگ لگاتی ہے اور کھانا پکانے کا آغاز کرتی ہے اسی طریقے پر کھانا پکایا جاتا ہے اور ہمارے گھر میں دوپہر کے کھانے کا جو وقت ہے وہ عام طور پر جب سب لوگ ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں تب دستر خوان لگا کر کھانا کھاتے ہیں وہ وقت تقریباً دو بجے کا ہوتا ہے اسی طرح رات کا کھانا کھانے میں بھی ہم عشا کی نماز کے بعد ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں ہم کھانا کھانے کے لیے اسی وقت کو مناسب سمجھتے ہیں